ہیلو کیا آپ کھانا خزانہ ریسٹورینٹ سے بات کر رہے ہیں میں نے تو ابھی چکن بریانی کا آڈر کیا تھا پر میرے گھر ابھی ڈیلیوری نہیں آئی ہے اس نے تو کہا تھا کہ دس منٹ میں آ جائے گی پر اب تو آدھا گھنٹہ ہو گیا اچھا کیا ڈیلیوری مین ٹرافک میں پھنسا ہوا ہے اچھا اور کتنی دیر لگے گی دس منٹ دس منٹ سے زیادہ تو ہو گئے ہیں پر ابھی تک نہیں آیا اچھا تو ٹھیک ہے پھر میں اور دس منٹ انتظار کر رہی ہوں ٹھیک ہے